हेलो की हँ हँ बउआ कहु देखियौ आब जेभी कोनो काज होयत ओ दिवालियेमे होयत दिवालीसँ पहिने कोनो काज नहि होइ बला यऽ बउआ तऽ अहाँ कनि काल कष्टमे रहु आओर काज करू

हयौ तीन महिनासँ पहिने अहाँ किराआ नहि देलहुँ हँ आओर तकरा बाद अहाँ अथी करैत छियै हमरा एखन एकोगो पाइ नहि यऽ आब दिवालीमे हमर बउआ जखन आएत तखने अथी बढ़त बुझलियै

देखियौ नल तऽ हम ठीक करा देब लेकिन एखन घरक पेन्ट जे छै अहाँकऽ से एखन नहि होइ बला यऽ हमर बउआ सभ आएत अहाँकऽ दिवाली टाइममे तखने होयत नलमे की समस्या भऽ गेलै यौ ओ तऽ ठीक छलै नल परसू खुना तक अहाँके जखन हमर रूम लेने छलहुँ हँ तखने अहाँकऽ हम कहने छलहुँ कि यौ देखियौ एखन पेन्ट नहि कराएब हम हमरा एहि पेन्ट करैमे टाइम लागत अहाँ कहलियै नहि नहि कोनो बात नहि छै चलू कनि रेन्ट कम कऽ देबै तऽ पाँच हजार रुपआ तऽ अहाँ दऽ दए रहल छी कोन बेसी पैसा दऽ रहल छी से

देखु नल ठीक करा देब हम बाकी काज एखन नहि होयत दिवाली टाइममे होयत ओ बात खतम यऽ ई कहलहुँ जे नल नल कऽ जे कहलियै ने प्रोब्लम जे किछु यऽ अहाँकऽ ओ ठीक भऽ जाएत अहाँकऽ लेकिन ई जे कहलियै अहाँ देवाल कऽ पेन्ट कराबै लऽ ओ आब दिवालीसँ पहिने नहि होइ बला यऽ हमरा पास पाइ नहि यऽ अगर अहाँ पास पाइ यऽ तऽ अहाँ करबाए लिअ आओर हमरा जे छै से अहाँ अथी कऽ देब मतलब हम अहाँक हमरा कहि देब भाइजी जे एतेक बिल भेल हम अहाँकऽ पाइ भेजबाए देब अपन बउवा द्वारा

एक सालसँ पहिले रूम केना खाली कऽ देबै अहाँ यौ किरायेदार छी अहाँ हमरा पहिले तीन महिना कऽ रेन्ट नहि देलहुँ हँ अहाँ कहैत छी रूम खाली करऽ पड़त

अगर अहाँ पास कोनो मिस्त्री यऽ तऽ अहाँ ठीक करा लिअ हमरा कहु कतेक पाइ भऽ गेल हम अहाँकऽ भेज देब

अच्छा ठीक छै हम बजाबैत छी मिस्त्री कऽ ठीक छै